हाँ सर देखिए यहाँ पर एयरटेल वाला नेटवर्क बहुत ज़्यादा अच्छा अच्छे तरीके से पकड़ता है और उससे बातचीत भी हो जाती है बच्चे अगर पढ़ने जाते हैं तो नहीं गए छुट्टियों में उनको नहीं गया तो नेटवर्क के सहारे से मोबाइल पर पूरा पूरा काम अपना कर लेते हैं ठीक है और सर दूसरी बात कहीं जाना होता है तो नेटवर्क के सहारे से हमलोग रिजर्वेशन करवा लेते हैं अपना जहाँ कहीं जाना होता है देश विदेश कहीं भी जाना होता बाहर जाना है मन्दिर जाना है कहीं भी जाना है तो ट्रेन वग़ैरह से रिजर्वेशन करा लिया अपना आराम से निकल गए ठीक है सर और रिजर्वेशन नेटवर्क के सहारे से देखिए सर आमने सामने हमारा जिससे बात हुई उसको देखना चाहते हैं तो बराबर देख भी सकते हैं नेट नेटवर्क से हमको बहुत सुविधाएँ मिल रही हैं नेटवर्क के सहारे से हमको अगर कहीं कोई कपड़ा मँगाना है या कोई सामान मँगाना है गृहस्थी का या वग़ैरह वग़ैरह कोई भी चीज़ मँगानी है तो हमने फ़ोन कर दिया बराबर घर बैठे हमारा सामान आ गया ठीक है सर तो यहाँ से एयरटेल बहुत ज़्यादा काफ़ी मतलब चल रहा है और ठीक चल रहा है यह सब बातें पाई जाती हैं और देखिए सर अगर कहीं हमको जाना नहीं पड़ता है नेटवर्क से हमने कह दिया तो फौरन वह सामान आ गया या किसी से मिलना है तो दूर है नहीं पहुँच पा रहे हैं तो सर हमने आमने सामने नेटवर्क के सहारे से बात कर ली चेहरा भी देख लिया उससे अपनी बातें शेयर कर लीं यह सब सुविधाऍं अच्छी हो गई हैं इससे हमलोगों को बहुत ज़्यादा सन्तुष्टि मिली है कि पहले देखो यह सब नहीं था चिट्ठी आ जाती थी पन्द्रह पन्द्रह दिन डाकखाने द्वारा वहाँ पहुँची पहुँची नहीं पहुँची बात पहुँची या नहीं पहुँची यह सब बातें रहती थी अब अब ऐसी कोई प्राब्लम नहीं है अब तुरन्त उठाया अपना मोबाइल और फौरन जिसको चाहा उसे फ़ोन कर दिया बात पहुँच गई पहले यह सब सुविधा नहीं थी हम हमलोगों के बचपन में अब तो बहुत ज़्यादा सुविधाएँ बढ़ गई हैं नेटवर्क से कोई सामान भी मँगाना है जैसे कोई भी सामान मँगाना है कहीं से बाहर से तो अपना घर बैठे दवाई वग़ैरह कुछ भी मँगवाना है तो वह जाना नहीं पड़ता है अपना ले आए और कहीं जाना है तो रिजर्वेशन करवा लिया घर में बैठे बैठे अपना चले गए यह सब बातें रहती हैं बहुत सुविधाएँ मिल रही हैं और अच्छे से ज़िन्दगी ख़ुशहाली से कट रही है पहले बहुत दिक्कतें थीं कि अब कौन वहाँ जाए कौन उनसे बताए दूर की रिश्तेदारी है और क्या बताया जाए मान लिया खत लिखा पहुँचा पहुँचा नहीं पहुँचा ऐसा अब कुछ नहीं है

अब तो बढ़ियाँ अपना मोबाइल उठाकर बातचीत की आमने सामने मुलाकात भी हुई यह सब बातें हैं कुल मिलाकर नेटवर्क से हमको बहुत बड़ी सुविधा मिली है और बहुत बड़ी उससे हर चीज़ की उपलब्धि हो रही है आराम से यह कुल मिलाकर यह यह ले करके बड़ी ख़ुसी है